येस कम इन प्लीज़ सिट डाउन मैम हाँ बोलिए क्या काम है

जी देखिए कॉलेज में कभी भी बीच बीच में से टी सी नहीं दी जाती है अभी आपको ये सेशन पूरा करना पड़ेगा ये सेशन आप पूरा कर लीजिए उसके बाद में सेशन पूरा होने के बाद में आप टी सी ले जा लीजिए आप कैसे भी करिए ये सेशन का प्रॉब्लम है आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है स्कूल में या कॉलेज में आपको देखो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा देखिए आप थोड़ा एक बच्चे का भविष्य होता है बीच में से निकालने से तो वो डिस्टर्ब भी हो जाएंगे थोड़ा इधर उधर होने से ये सेशन पूरा कर लेते हैं तो बच्चे की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और यह साल उनका अच्छे से व्यवस्थित निकल जाएगा आप फ़िर बाद में निकाल लीजिएगा टी सी और यह स्कूल के नियम में भी नहीं बैठता है स्कूल में ये टी सी नहीं दी जाती बीच में से कॉलेज में नहीं मैम नहीं ले सकते अभी आपको यह सेशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा हाँ ऐसा हाँ जी आप ये सेशन कम्पलीट कर लीजिए उसके बाद में बच्चे का एडमिशन आप सेकेंड टाइम कर सकते हैं देखिए अप्लाई तो हाँ अप्लाई तो आप कर सकते हैं लेकिन ऐसा है कि बच्चों के भविष्य की बात होती है न इसमें है कि नहीं है हाँ तो हाँ आप बीच बीच में से हाँ हाँ ले सकते हैं न आप यह सेशन पूरा कर लीजिए ये कॉलेज का नियम ही है कि आपको ये सेशन पूरा करना पड़ेंगा आप मैनेज नहीं कर सकते थोड़ा बहुत आप मैनेज नहीं कर सकते अच्छा तो ठीक है हम देखते हैं थोड़ा कोशिश करते हैं कि यह हेल्प करने की बच्चे को और टी सी देने का है न आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा जी जी जी हाँ जी जी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आप कॉल करिए और हम इसमें फिर आपको बताएँगे बीच में बच्चों का हो सकता है या नहीं हो सकता यहाँ से टी सी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है कॉलेज से है न लेकिन हम पूरी कोशिश हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल हो जाए है न समाधान हो जाए हाँ हम यही चाहते हैं कि बच्चा कहीं भी पढ़े चाहे यहाँ पढ़े चाहे वहाँ पढ़े लेकिन बच्चों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए हाँ बस यही सब है ठीक है हाँ ठीक है ठीक